جی مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی سفر کرنا روز کی زندگی میں تناؤ اور دباؤ کو دور کرنے کا ایک بے انتہا ذریعہ ہے یہ مجھ کو نئی جگہوں کی سیر اور خوبصورت مناظر کا لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب بھی میں سفر کرتی ہوں تو مجھے نئی نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے نئی جگہوں کو تلاش کرنا نئے لوگوں سے بات چیت کرنا اور غیر معمولی حالاتوں سے نمٹنا یہ تجربہ میری خود اعتمادی اور خود مختاری میں اضافہ کرتا ہے جب بھی میں سفر کرتی ہوں تو مجھے اپنی جسمانی اور دائمی صحت پر بہت اچھا اثر دکھائی دیتا ہے جس میں مجھے اپنی فٹنس میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس سب باتوں کی وجہ سے مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے پر ہمیشہ میرا مشغلہ رہے گا